हेलो हाँ भाई आप ओला से बोल रहे हैं हाँ मैंने अभी अभी एक कैब बुक की थी उसमें मेरा कुछ कीमती सामान खो गया है मैं चाहती हूँ कि आप उसको दोबारा मेरे लिए बुक करिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा खोया हुआ सामान मुझे दोबारा मिल जाए ठीक है कितना दस मिनट लगेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं अरे बाप रे आधा घंटा ठीक है कोई बात नहीं मैं आपका यहीं इंतजार कर रही हूँ कोई बात नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरा खोया हुआ सामान मुझे मिल जाए